पहले के ज़माने में पहले जैसे कि यह कबड्डी खो को खो खो लड़कियों का फे़मस खेल खो माना गया हम सब लोग मेरा पसंदीदा खेल खो खो था एक गिट्टी डालकर वह गिप्पल बोला जाता था गिप्पल वाला खेल वह ज़्यादातर खेलते थे इसलिए क्योंकि उसमें लड़कियों को ज़्यादा मज़ा आता है और इसीलिए वह हमें बहुत पसंद लगता है ताकि जैसे उसमें ताकि चार लोग पाँच लोग छः लोग जितने ज़्यादा होंगे उतना मज़ा खेल में उतना ही मज़ा आएगा और कबड्डी है रस्सी कूद है बैडमिन्टन है बॉल हॉकी बॉल है कुछ ऐसे खेल हैं जो लड़कियों के प्रति बहुत क्लोज करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे में जैसे कि हम कहीं बाहर गए हैं बैडमिन्टन खेल रहे हैं या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं उसमें हमें कोई तरीके की या वह नहीं होती बैडमिन्टन खेले उसमें हमें कोई तरीके की वह नहीं होती अपने में हौसला अपने आप में हौसला बढ़ता है जब कोई खेल खेलता है उसका हौसला बढ़ता है और बैडमिन्टन का वह जो मुखी वह हैं वह सानिया मिर्ज़ा थीं क्योंकि बैडमिन्टन की मुखी सानिया मिर्ज़ा ही मानी जाती थीं इसलिए हमें भी बैडमिन्टन का खेल बहुत अधिक पसंद है अधिक पसंद तो हई है उसके बाद जैसे खो है कबड्डी है तो लड़कियों का खेल तो खाली खो है बैडमिन्टन है कैरम बोर्ड है यह सब ज़्यादा माना जाता है और पहले बहुत अब तो बहुत से अब गेम इंसान खेलता नहीं क्योंकि अब मोबाइल चल गया है तो मोबाइल के पीछे इंसान गेम खेलना ही बंद कर दिया अब एक से एक मोबाइल पर भी गेम आने लगे हैं एक से एक मोबाइल पर भी गेम आने लगे हैं और ऐसा है कि जैसे हम गेम खेलते खेलते गेम खेलते खेलते थक गए थकने के बाद पानी पी लिया पानी पीने से हमें दिक्कत बढ़ जाती है क्योंकि धूप में खेल रहें और ठंडा पानी पी लिया पानी पीने में हमें बहुत दिक्कत बढ़ती है इसीलिए किसी भी खेल को खेलो या यूज करो या देखो और कुछ खेल ऐसे होते कि देखने भी में मज़ा आता है खेलने में भी मज़ा आता है और मेरा खेल तो बहुत पसंद है एक पसंद होता है एक बहुत ज़्यादा पसंद है खो हमको खो बहुत ज़्यादा ही अत्यंत प्रिय है पसंद मेरा खेल खो है वह अति प्रशन्न पसंदीदा है मुझे बहुत पसंद है खो इसीलिए हम अपने आस पास की लड़कियों को बुलाकर हमेशा खेला करते थे इसीलिए हम अपने घर में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सा जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लें और खेलने के लिए बाहर जब सुबह काम ख़त्म होता दोपहर होती आस पास की लड़कियों को बुलाते चलो यह खेल खेला जाए वह खेल खेला जाए वह खेल खेला जाए यह खेल खेला कोई कहता यह नहीं खेलेंगे कोई कहता वह नहीं खेलेंगे तो ऐसे में हम कौन सा खेल खेलते थे अक्सर के खो ही खेलते थे ताकि किसी की टीम हारे न उसमें इधर से भगे उधर से आएँ उधर से भगे इधर से आएँ और खेलते खेलते शाम हो जाती पता भी नहीं चलता टाइम भी ख़त्म हो जाता हमें सब लोगों को पता भी नहीं थकान भी नहीं आती

जब हम अपने घर से बाहर खेलने निकले तो मम्मी ज़रूर अक्सर करकर डाँटने लगती दोपहर में मत जाया करो मत खेला करो यह मत किया करो वह मत किया करो हमें कुछ समझ में नहीं आए करें क्या जब मम्मा जैसे मम्मी सोती वैसे तुरंत घर से बाहर निकलते खेलने के लिए और जैसे कि हॉकी है फेसम खेल माना गया है बॉलीबॉल है बैडमिन्टन है ई बैडमिन्टन है तरकस है कुछ ऐसे भी हैं गिटार बजाना पसंदीदा लगता है कुछ मन गए माने गए खेल को हम राष्ट्रीय खेल मेरा हॉकी बॉलीबॉल माना गया हे हॉकी बॉल है लड़कियों का खेल खो में माना गया है लड़कों का कबड्डी माना गया है ऐसे में हमें अपने खेल के अनुसार सब पर ध्यान देनी चाहिए इसलिए कि आगे चलकर जैसे कि जब बच्चे पूछेंगे कि तुम्हें आगे छोटे थे जब हम तो तुम्हें कौन सा खेल पसंद था तो हमें खेल खो पसंद था एक गिट्टी वाला खेल था वह गिट्टी वाला खेल पसंद था अब तो बच्चे ऊ खेल खेल तो छोड़ो मोबाइल ही के मोबाइल में ही एक से एक गेम डाउनलोड कर लेते वही गेम खेला करते उन्हें क्या मतलब किसी से बोलना क्या किसी से चलना किसी से क्या करना कुछ नहीं मतलब केवल उनको मोबाइल दे दो एक किनारे पड़े हैं गेम के वजह से वह उसमें ही गेम खेलेंगे उसी में हँस लेंगे उसी में बोल उन्हें दूसरे की ज़रूरत नहीं है